इंसान जी हर ॻाल्हि ख़ुशी हूंदी आहे पर सभिनी खां वधीक उन जी मेमड़ी मेमड़ीस में हूंदी आहे यादिनि में हूंदी आहे जीअं त असांजो बचपन जाम खेॾण में खेल खोॾण में वियो आहे ईअं ई असांखे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जाम दिलि खे ख़ुशि ख़ुशिमान करे सघंदियूं आहिनि ऐं जीअं त असां भाउ भेण पाण में विड़ंदासीं उन में बि प्यारु हूंदो हुयो असां ॿार खेॾणु वेंदासीं उन में बि जाम मज़ो ईंदो हुयो उहे सभु ॻाल्हियूं यादि करे असांखे हिकदमि मन जा असांजो आनंदु थी वेंदो आहे ऐं जाम ॻाल्हियुनि में जंहिं असांखे घर वारा माउ पीउ असांखे नवां नवां वॻा वठी ॾींदासीं काई शइ वठी ॾींदा त असांखे यादियूं अञां ताईं दिमाग़ में आहिनि त असां इहे शयूं वरतियुसीं इन लाइ शयुनि जेके ज़िद कई सी आनंदमल चवंदो हुयो हिननि सभु ॻाल्हियुनि खे यादि करे अॼु हिकदमि ख़ुशि नाम थी वेंदा आहियूं